बर' रावआव ओ आ बांसिन बुंजायो ओमफ्राय बांसिन बाहायजायो बिनि थाखायनो बर' रावखौ ओ खौ बांसिन बुंनाय जायो जेरै ओ औ ओं बेफोरनि थाखाय बर' रावखौ ओ औ बांसिन बुंनाय जायो आरो बर' रावनि मेइना जाहैबाय ओ ओ आ जाहैबाय बर' रावनि बांसिन माबा आरो ओ नुबा बर' रावआव बांसिन बाहायनाय जायो आरो जेरै ओंखाम ओ ओं औ ओहो ओमहो ओंहो बेफोरबायदिनि थाखाय बर' रावआ ओ बर' रावआव ओ फोरा बुंनाय जायो